अगर अस गल्ल करचै एग्रीकल्चर दे इम्पोर्टेंस दे बारै च ते पता खेती बाड़ी करना ते बड़ा जरूरी ऐ क्योंकि अस अगर अपनी खेती बाड़ी नेईं करगे तां जेह्कियां फसलां अस बाड़ियै गी फसलां नेईं राह्गे तां ओह् असें खाना केह् कुत्थुआं औना ते कुत्थुआं नेईं ते तां करियै जेह्ड़ा खेती बाड़ी करना ओह् जरूरी होंदा खेती बाड़ी दे बिना साढ़ा कोई गुजारा निं ऐ क्योंकि जेह्का किश बी अस खन्ने आं मक्कां चौल किश बी चीज़ जेह्की अस खा'रने आं जां जेह्कियां चीज़ां बनियै आवा दियां जि'यां अस दिक्खने आं कि ब्रैड बनियै आवा दे बिस्कुट बनियै आवा दे एह् सारियां चाीज़ां अगर कनक नेईं होईं होग मतलब भी एह् चीज़ां बननियां कि'यां न तां करियै पैह्लां जेह्की जरूरी चीज़ होंदी कि जेह्कियां बाड़ियां न ओह् खेड़ियां निं रौह्नियां निं चाही दियां न कि एह् लोकें जेह्कियां फसला उगानियां चाही दियां जा राह्नियां चाही दियां एह् फसलां ते अस दिक्खने आं कि जेह्के पराने लोक जां पगारलोक करदे हे खेती की उंदी जेह्की नमीं पीढ़ी आवा दी जेह्के नमें अग्गें जागत् होइये ओह् इस पास्सै इन्ना ध्यान नेईं देआ दे पर एह् चीज़ गलत ऐ ते ऐसा नेईं होना चाहिदा

अगर अस कनक निं राह्गे ते साढ़े घर बिस्कुट कुत्थुआं औने ते ब्रैड कुत्थुआं औने ते जेह्कियां जरूरी चीजां न फ्ही ओह् असें कुत्थुआं खानियां ते भी तां करियै एह् खेती बाड़ी जेह्की राह्ना बड़ी जरूरी ऐ जेह्के बच्चे इस साईड नेईं ध्यान दिंदे घरै आह्ले ते एह्दे चीज़ बिच ओह् बाड़ी राहंदे पैह्लें ते बड़े सारे ऐसे लोक होंदे जिंदे घर पैह्ले केह् आक्खदे ओह् बड़ियां कनकां ते मक्कां होंदियां ते अजकल केह् ऐ इक्क बूह्टा निं लभदा ऐ की के जेह्के बच्चे न ओह् इस्स पास्सै ध्यान निं देआ दे लेकिन ऐसा नेईं होना चाहिदा कि उनें सारा जेह्का उटनें बच्चें गी बी सोचना चाहिदा कि जेकर साढ़े घरै आह्ले एह् किश करा दे ते असें बी एह् किश करना

सारें कोला पैह्लें जेह्की अपने घर बाड़ी ऐ ओह् कदें खेड़ी निं छुड़नी चाहिदी तां करियै थोह्ड़े दाने राहो जिन्ने बी राहो हर बेल्लै बाड़िया कम्म निं करना पौंदा कोई जिसलै बाड़ी राह्नी होंदी उसलै कम्म करना पौंदा ते तां करियै एह् बाड़ी असें खेड़ी नेईं छुड़नी चाहिदी ते बाड़ियै च हमेशा फसल राह्ना चाहिदा बेचने गित्तै निं लाओ पर अपने खाने ते अपने टब्बरै तै जरूर लाओ साढ़ा कम्म जेह्का ओह् असेंगी जरूर करना चाहिदा